दौड़ैसँ सेहत अच्छा रहै छै हमरा सब पहिने सुबह सुबह दौड़ै लए जाइ छियै गुरुजीसँ हमरा सबके सीख मिललै की सुबह सुबह दौड़ना चाहिए